मैंने अपने बाजार मतलब नजदीक में जो हमारी जो बाजार है वो वहाँ पर एक दुकान से हमने एक जूता खरीदा था उसने हमको बहुत अच्छी तरह भली भांति बताया कि ये जूता बहुत ही पसंदीदा है और बहुत अच्छा है और बहुत दिन चलेगा मगर वो हम लेकर आए तो वो एक हफ्ते के अंदर में ही वो उसकी हालत खराब हो गई और हम उसको इस्तेमाल करने की जगह नहीं समझे इस वजह से हमने उसको छोड़ दिया